आंनि मोजां मोननाय बिजाबफोर होननानै बुङोब्ला थिग मोनसे बेबायदि आंनाव बिदि गैया आं खुब फरायग्राबो नङा फरायो सम सम एखम्बा बबेबा मोनसे आयदाखौ मोजां मोननानै बे आयदानि बिजाबनि सायावल' फरायो बिदि नङा आङो आंनि जिउआव फ्राय फरायबोनाय बिजाबफ्रा जाहैबाय सल'मा बिजाब आरो सुंद' सल' शर्ट स्ट'रिसफोर आरो बिनिफ्राय खन्थाइ बिजाबफोर बेफोरखौनो आङो मोजां मोनबोयो मोजां मोनबोदों आरो बिनिफ्राय बे सम सम बिदिनो मोनफा मोननै बिदिबो आं सुजुबोनोबो सुजुबोनायबो जादों आरोकि दा फरायनायफोरनि बिजाबफोरनि गेजेराव गोबां दंब्लाबो सल'मानि गेजेराव बे चित्तरन्जन मोसाहारिनि जुजायनि अर फांनै नालेंखर बिफां बेफोरबायदि बिजाबफ्रा जों बै सेंग्रा जाफुनाय समाव फरायबोनाय हिसाबै खुब गोथौवै हाबनो हानाय जोंनाव बेफोर ओमफ्राय बि उनथारावहाय जोङो बैसो जानानै बेबायदि सल'मा फरायनायखौ फ्राय बाद होनाय बायदियानो जाहैदों बिनि उनावहाय जोङो आङो फरायनो लादों सुंद' सल'फोरखौ खुब इन्टारेस्टेड आं मोनफा मोननै सुंद' सल'बो लिरोमोननालाय दा बे सुंद' सल'नि जाय लिरगिरि लिरनाय बेफोरो गुसुङैनो गोथाव आरो बिनिफ्राय समाजनो बाहाय मेसेज होनो हानाय सुंद' सल'फोरखौ फरायनो मोजां मोनो आरो फ्राय जोंनि दानि लिरगिरिफ्रा बेबायदिनो समाजनो मेसेज होनो हायो बेखौ लानानै सल'नि प्ल'ट सल'लिंफ्रा गोरा आरो फरायथावथाव खहाब गोनां बेफोरखौ आं फरायनो मोजां मोनो आरो खन्थाइफोरखौबो आङो खुब मोजां मोनो फरायनो बै आं फरायबोनायफोरनि गेजेरावहाय चित्तरन्जन अ चित्तरन्जन नङा मनरन्जन लाहारिनि खन्थाइफोर ब्रजेन्द्र खुमार ब्रह्मनि खन्थाइफोर चरन नारजारिनि माखासे खन्थाइफोर आरो बिनिफ्राय प्रमद बर'नि गोजाम खन्थाइफ्रा खुब गोसोआव गोनां गोबाव सम थैजासे मानि बिखायाव दागो होलांनो हानाय मोजां रोखोमनि खन्थाइफोर बिसोरो दा बेफोरनि बिजाबफोरनि मुंफोरखौ आं बुंनो हायाब्लाबो आं बिथांमोननि लिरनायखौजे मोजां मोनो बे गोसोआव थि हाबनानै दङ आरो आं बेफोरखौ मोनबा दाबो फरायो आरो बिनिफ्राय सुंद' सल'फोरनि गेजेरावहाय फ्राय जोङो फरायनो मोनबोनायफोरनि गेजेराव आङो निलकमल ब्रह्म जायखौनोखि सुंद' सल'नि समराट होनना बुङो सुनिल कुमारनि मोनफ्रामबो सुंद' सल'नि बिजाबफोरखौ आं फरायनो मोजां मोनो आरो बे फरायनायजों लोगोसे अनेक बिथांनि सल'नि गेजेरजों समाजनि एबा जों ब्यक्तिफोरनो मेसेज होनो हानाय बहुत खोथा दङ बहुत प'इन्ट दङ बेफोरखौ आङो खुब मोजां मोनो आरो आयदाफोरखौबो जिउआव बाहायनांगौ जानायावहाय बाहायबोदोंबो आरोखि बिदिबो होनदों उन सुंद' सल' लिरगिरिफ्रा गोबां दङ फरायबोदों उनाव नैबे नै लेटेस्ट आङो मोजां मोननाय गांनै बिजाबनि मुंखौ आङो गोसोआव दङ बे जाहैबाय सारसिल कुमार ब्रह्मनि गोग्गो जोलै सुंद' सल'नि मोनसे कालेकशन आरो बिनिफ्राय बिथां अरगें नारजारिनि दाव बिखा सुंद' सल' बेफोरो खुब मोजां जादों बेफोरखौ आं फरायनानै आं जोबोद मोजां मोनदों दा आङो नैबे खोथाखौ बांद्राय माबानो मोनाखै मोजां गोरोबनो हायाखै एखे जानो हायाखै मोनसे रोखोमनि बिजाबफोरखौ फरायबाय थानांगौब्ला आङो बेबायदि मोनसे रोखोमनि बिजाबफोरखौनो फरायबाय थानो हाया गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजाब फरायनंगौ जाहैयो अब्लाबो आं बिदि होननानै खोब बिजाब फरायथारग्रा बा बे रायथाइ बिजाबफोरखौ फरायथारग्रा बिदि नङा आं माने बे खालि सुंद' सल'फोर आरो उपन्यासफोर नबेल्सफोर बेखौ आं फरायो मोजां मोनो दा मोनसे बैसो जानानै बेफोरखौबो इसिबां गोसो होनानै फरायनो हाला खुब खम समनि गेजेराव फरायनानै जोबनो हानाय जेरै दहाय आं बुंनाय सुंद' सल'फोर आरो खन्थाइफोर दा बेफोरखौ आं फरायनानै मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय दहाय बुंनायबायदि बिजाब गांनैनि महरा सुंद' सल' दा फोरमायनायनि खुब दानि जुगजों गोरोबनाय आरो बिनिफ्राय बिदिनो थार जाथायफोरजों गोरोबनाय बिथाफ्रा सल'नि बिथाफ्रा सल'लिंफ्रा बेयाव जों मेसेज गोबां मोनो आरो बास्तब जायनाखि जाबोदों बे बाथ्राफोरखौनो बेस खालायनानै बिथांमोनहा लिरनायावहाय जोंफ्रा फरायनो गोनां जाहैदों बा मोनसे समाव जोंहा बर'नि गेजेराव आन्दलन जादोंमोन बे बिमा रावखौ फोजाखांनायनि बिमा रावखौ फोजौनायनि बेफोरावहाय मानि माबा होनो हानाय थुलुंगा होनो हानाय बे रोखोमनि बिथाखौ लानानै लिरनाय सल'फोर बे खुब मोजां जाबाय मोजां मोनबोदां बिदिखौ फरायनानै मोनबोनानै बेहाय जाहैबाय निलकमल ब्रह्मनाबो बेनो आरो बिनिफ्राय सारसिल ब्रह्मनि सुंद' सल' आरो बिनिफ्राय अरगें नारजारिनि सुंद' सल' बेफोरावबो बे बिथाफ्रा मोजां जादों खुब गोख्रों जादों राइटार हिसाबै दा बेखौ आं फरायनानै मोजां मोनो बेखिनयानो आरोखि